आसामाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन माखासे हारिमुआरि दोरोङारि बा नेम खान्थिफोरा जाबाय बिहु दङ जोंहा एबा बर'आव बैसागु बेफोरबायदि दङ बेफोरखौ जोङो आसाम सोरकारा बोसोरे बोसोर बोथोर सफैयोब्ला बेफोरखौ मानियो आरो बेफोरखौ बयबो इन्जय खालामो